دہلی میں ملازمت یا مزدوری سے متعلق مسائل سے نپٹنے کے لیے دہلی حکومت نے قانونی نظام کو مقرر کیا ہے دہلی حکومت نے قانونی نظام کو اس طرح مقرر کیا ہے کہ دہلی کے مزدوروں کو کم سے کم سولہ ہزار روپے ہر مہینے بھتے کے روپ میں جس کے یہاں کام کر رہا ہے وہ وہاں کی سب سے کم سیلری مانی جائے گی اور دہلی حکومت نے ملازمت کے طور پر بھی الگ الگ دائرے طے کیے ہیں وہ دائرے دہلی حکومت کے آنے والے مقدر کا فیصلہ کرتی ہے اور کافی زیادہ مزدوری پر بھی دھیان رکھا جاتا ہے کہ مزدور کو اس کا حق مل رہا ہے یا نہیں اور اس کی حفاظتی انتظامات کے لیے بھی ایک الگ سے کمیٹی بنائی گئی ہے دہلی میں ملازمت یا مزدوری سے متعلق کئی اور بھی اہم فیصلے لیے گئے ہیں جو قانونی طور پر ان کے ان کے متعلق کیے گئے ہیں جو ان کی حفاظت کے ذریعے ہو